म्हज्या राज्यांत म्हणजे गोंय हातूंत शिक्षण वेवस्थेक कोंकणी भाशेचो दर्जो हो भरपूर म्हत्वाचो आसा कारण हालींच वर्सांनी कोंकणी भाशेक मातृभाशा ह्या दर्जाचेर सगळ्यां प्रायमरी स्कुलांत प्राथमीक वर्गांत हे भाशेचो प्रयोग करपाचें राज्य सरकारान सक्ती केल्ली आसा हे कोंकणी भाशेक पळोवपा गेल्यार उलोवपी भरपूर कमीच हाचो प्रयोग करपी कमी आनी तातूंत जर तर आमच्या राज्याची म्हत्वाची भाशा जर तर कोंकणी आसा जाल्यार तिका सांबाळून दवरपाक जर तर जाय जाल्यार ही सक्ती भरपूर म्हत्वाची आसा आनी हाका एक प्रायोरिटी बेजिसाचेर आमच्या सरकारान जे पळय पावलां उखल्ल्यांत तांची आमी स्वागत करतात